एकटा पंखा लेलहुँ ओहिमे ऑनलाइनपर मँगेलहुँ बहुत ओ अच्छा पसन्द हमरासभके पड़ल हवा बहुत सुन्दर देलक जे कि जे खूब सुन्दर लागल सब एकटा एहन लागल जे कि ओ ओकर हवा बहुत सुन्दर लागल जे पसन्दमे